میرے پاس بہت سی خاندانی ترکیبیں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کے لیے ایک کلاسک ترکیب ضرور شیئر کر سکتا ہوں جو بہت سے خاندانوں میں مقبول ہیں بریانی چاول چکن دہی پیاز ٹماٹر لہسن ادرک کا پیسٹ دو چمچ نمک حسب ذائقہ لال مرچ پاؤڈر ایک چمچ ہلدی پاؤڈر ایک گرام دو چمچ گرم مصالحہ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چمچ زیرہ ایک چمچ بڑی الائچی دو عدد چھوٹی الائچی چار عدد دال چینی دو ٹکڑے تیز پات دو عدد دودھ ایک بٹے دو کپ زعفران کے ساتھ ملا ہوا ہرا دھنیا اور پودینہ ایک کپ باریک کٹا ہوا تیل یا گھی ایک بٹے دو کپ لیمو ایک عدد رس نکالا ہوا چاولوں کو صاف کر کے تیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیں پھر انہیں اسّی فیصد پکائیں اور پانی چھان لیں ایک دیگچی میں تیل گرم کریں اور اس میں زیرہ الائچی دار چینی اور تیزپات ڈال کر بھونیں پیاز ڈالیں پیاز ڈالیں اور سنہری سنہری ہونے تک بھونیں اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کر کچھ دیر بھونیں اب چکن ڈالیں اور پکائیں یہاں تک کہ رنگ تبدیل ہو جائے ٹماٹر دہی نمک مرچ ہلدی دھنیا پاؤڈر اور گرم مصالحہ ڈال کر اچھی طرح بھونیں جب چکن جب چکن کی تہہ ڈالیں پھر چاول ڈالیں اوپر سے زعفران والا دودھ لیمو کا رس اور باقی ہرا دھنیا ڈال کر دم پر رکھ دیں پچیس بیس منٹ کے بعد بریانی تیار ہو جائے گی یہ ایک کلاسیک بریانی کی ترکیب ہے جو ہر خاندان میں مختلف انداز میں بنتی ہیں اور اپنے منفرد ذائقے کے ساتھ مشہور ہوتی ہے